ہیلو ہاں جی بڑھیا ہے سر آپ سنائیں سب اچھا چل رہا ہے سر جی جی جی جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی جی جی جی بالکل بالکل جی جی جی جی بالکل سر

جی جی بالکل سر کیونکہ جیسے کمپنی کی گروتھ ہوگی تو اسی کے چلتے ہماری بھی گروتھ اسی پہ ہوگی کیونکہ ہماری جو پوری اُمّیدیں ہیں ہمارا جو پورا ایک طرح پریوار ہے کمپنی تو اگر یہ گروتھ کرے گی تو تبھی ہم گروتھ کر پائیں گے تو سر اس میں ہمیں کوئی دقت اور کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے ہم اپنی پوری دل و جان سے اور پوری محنت سے پوری شدت سے پورا کام کریں گے آپ جو بھی پروجیکٹ کہیں گے جیسے بھی کہو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں مطلب اس طرح کا کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ گروتھ ہوگی تبھی تو ہمیں ہمارا بھی اس سے فائدہ ہوگا اور ہمیں ہمارا بھی نام ہوگا تو ہمیں سر اس سے کوئی دقت نہیں ہے جیسا کہو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس طرح کی کوئی مطلب ہمیں کوئی دقت نہیں ہے اور اگر آپ اور بھی کچھ ہمیں کوئی گائیڈ گائیڈ لائنز دیتے ہیں تو ہم فالو کریں گے سر ٹھیک ٹھیک ہے سر